हेलो हँ हम बैंगलोरसँ बोलै छी तनिक तनिक जितिआ पाबनिके बिधसब बता देतिए कइसे करै छिए सब जितिआ पाबनिके बारेमे ठीक छै ठीक छै आओर सब हम सुनले छलिए ईसब सन्तानके लेल कएल जाइ छै किएक करल जाइ छै तनिके बता देबे आओर ब्राह्मण भोजन भी कराएल जाइ छै कि